आंनि खामानिया बेनो आङो दा न'आव जे संनाय खावनाय मावनाय दांनाय बेफोरबायदि खामानिफोरखौ आङो मोजां मोनो जेनेबा आंनि गथ' गथायफोरखौ सिखोन साखोन लाखिनाय न बांफोरखौ सिखोन साखोन लाखिनाय बारि बागान मैगं थाइगं आरो बिदिनो बायदि रोखोमनि जुनार फिसिनानै आङो बेबायदिनो गोबां खामानि आङो मावनो हायो आरो जास्ट न'नि खामानिफोरखौ आङो गोबाङै सिखोन साखोनै आङो लाखियो आरो बेबायदिनो गथ'फोरनि फिसायनि थाखाय जानाय लोंनाय टाइम बायदि जाहोनाय टाइम बायदि लोंहोनाय बेबायदिखौ आं मोजां मोनो मावनो हायो आरो बेबायदिनो गायनाय फुनाय बाहेरानि खामानि बेफोरखौबो आङो मावनो हायो आरो मोनसे लोरबां बुङोब्ला जेन'बा आङो मोनसे बेवनो सुखुसिनथारै जे आं जेबो आंहा गोबां रोंगौथि गैया आङो गोबां बायहेरायाव खामानि मावनो सानो नाथाय आं मावनो हाया आंनाव साहस गैया आङो मानसिफोरजों रायज्लायनांगौब्ला गावनिफ्राय गोरों गोरासिन मानसिफोरजों रायज्लायनांगौबा आङो बेखौ रायज्लायनो हाया मानोना आंनाव लाजिनाय गिनाया गोबां दं बेनो आंनि बयनिख्रुइ लोरबांसिन आखुवा आङो माबा मोनसे आङो बिनो सानब्लाबो आङो बिसोरनियाव बुंनो थाखाय आंहा रावानो ओंखारा आंनि बयनिख्रुइ लोरबाङा बेनो आङो जेबो उदाया